हँ हँ हँ कहियौ हँ पढ़बैत छियै हँ तऽ करायब कए टा बच्चा यए कतेक सालके यए हँ तऽ एकटा बच्चाके चारि सए टाका लेब करायब हँ तऽ छोटकाके लेब तीन सए ओकर लेब चारि सए हँ हँ ठीक छै हम से पढ़ाबैत छियै पढ़बैत छियै पढ़बैत नहि छियै तऽ विद्यार्थीसभ आबैत छै कोना पढ़बैत छियै बड्ड सुन्दर एखन तक तऽ हम पढ़ेलियै तऽ विद्यार्थी सभके कोनो शिकायत तऽ नहि गेलै जे गार्जियनके जे हमरा विद्यार्थीके अहाँ नहि पढ़बैत छियै विद्यार्थिओसभ कहैत छै जे बड्ड सुन्दर मैडम बढ़िआँ पढ़बैत छै हँ हँ हँ निगरानी हमर खूब रहतै अहाँ एडमिशन कराउ लँच सभ बच्चाकेँ दए देबै किताब सहीसँ दए देबै हँ ठीक छै हमर ध्यान देबै हमर पूरा ध्यान रहतै हमर बच्चापर सभ बच्चापर ध्यान दैत छियै ओकरापर नहि देबै ठीक छै ध्यान देबै ध्यान खूब देबै देबै कोना नहि सभबच्चापर ध्यान दैत छियै ओकरापर ध्यान नहि रहतै हमर आ ताहिमे छोट छै छोट सभपर बेसी ध्यान देलहुँ जेकि मारबो पिटबो नहि केलहुँ समझाए कऽ काज केलहुँ हँ ठीक छै हँ हँ से तऽ छै लेकिन ध्यान देबै लेकिन लँच तँच पानी तानी दए देबै बच्चासभकेँ किताबसभ सभकिछु दए देबै हँ हँ काल्हिसँ भेज देबै हँ हँ ठीक छै फोनसँ गप करैत रहब हँ देखबै हँ पहिने अपना बच्चाकेँ पढ़ा लेब तकर बाद दू तीन टा बच्चाकेँ कहबै अगर बढ़िआँ लागत अहाँकेँ विद्यार्थी कहत बढ़िआँ पढ़बैत छै तहन सभबच्चाकेँ कहि देबै हँ हँ ठीक छै कहि देबै सभकेँ पहिने अपना बच्चाकेँ टेस्ट कए लेबै जे हमर विद्यार्थी पढ़यमे केहन भेल हेँ तेज भेल हेँ कि नहि तकर बाद अड़ोसीओ पड़ोसीओकेँ होयत बगलोमे होयत तऽ कहि देबै जे नहि मैडम बढ़िआँ पढ़बैत छै ठीक छै राखू फेर फोन करब ठीक छै ठीक छै